बड़ी चीज़ां होंदी पर्सनल लेवल पर होंदी ते इं'या सोशल लेवल पर बी होंदी ते पर्सनल लेवल पर जि'यां छोटे मोटे टारगेट रक्खे दे होंदे बंदे अपने गोल्स रक्खे दे होंदे ते अगर पूरे होन तां खुशी एह् मिलदी जां प्ही ओह् कोई अ दोस्तें कन्नै टाईम थोह्ड़ी बिताई ओड़ो तां बी खुशी मिलदी बंदे ई कोई नई जगह फिरी होग तां नई चीज़ किश खाने आह्ली ट्राई करी लैओ ओह्दे बिच बी खुशी गै थ्होंदी ते

ते उ'नेंगी पता निं होंदा बाहरै दुनियां दा केह् होआ दा केह् नेईं होआ दा ते बाकी सोशल लेवल पर अपनी फैमिली गी बी खुशी गै रौहंदी जदूं मिलदे सारे गप गुप लान्ने जां फिर में जाना होंदा कुदै जां किश उ'ऐ किश खाने गी ट्राई करी ओड़ेआ नेहा बाकी कोई कुसै फैमिली मेंबर च कोई लाईफ च कोई सक्सेस थ्होई ओह्दे च बी बंदे गी बड़ी खुशी थ्होई पूरी फैमिली गी खुशी थ्होंदी ते होर बस बाकी निक्की मुट्टी जि'यां टीवी दिक्खा दे कोई थुहाड़े टीम ओह् जीती थुहाड़ी ओह्दे बिच गै खुशी थ्होंदी बंदे ई